नाव तीन चार क़िस्म का होती है एक मोटर वाली नाव होती है एक बाँस से हम लोग नाव खेपते हैं वह है एक होती है इंजन वाली नाव है उससे नाव से हम लोग दरिया उरिया में जाते हैं तो जाल गिरा देते हैं जाल गिराकर नाव से उसको खींचते हैं खीचने कुछ दूर जाने के बाद जाल जब पूरा खुल जाता है तो उसको फिर नाव को साइड में करके फिर जाल को खींचते हैं उस तरीक़े से भी हम लोग पकड़ते हैं और उससे भी छोटा नाव आता है जो हम लोग बाँस या कोई लकड़ी से खेपते हैं उसको उसमें छोटा सा जाल लेकर उसको नाव पर से ही फेंकते हैं फेंकने के बाद बाँस को ज़मीन में अरा कर नाव को खड़ा करते हैं नाव को खड़ा करने के बाद फिर उसमें दो आदमी तीन आदमी मिलकर उसको जाल को खींचते हैं खींचने पर उसमें जो मछली आती है उसको हम लोग पकड़ते हैं और जो बड़ी बड़ी नाव है उसको इंजन से जो चलता है बड़े बड़े इंजन से उसमें बहुत बड़ा जाल रहता है इधर से जाने का समय में जाल को गिराते हुए जाते हैं उधर से फिर जाल जब पूरा गिर जाता है तो फिर उधर से लौटने के समय में दस आदमी बीस आदमी रहते हैं उसको फिर जाल को एक तरफ से उठाते हुए नाव में रखते हैं नाव में रखने के बाद फिर उसमें किनारे में आ जाते हैं फिर उसको पकड़कर उसको साफ करके उसके बाद फिर उसको नाव में रखकर लेकर आ जाते हैं